मैं हमेशा पौधों की देखभाल अपने छोटे भाई बहने बच्चों की तरह करता हूँ जिससे की हम पौधों को अपने परिवार का ही सदस्य मानते हैं साथ ही साथ पौधों की देखभाल भी इसी प्रकार की जाती उनका समय समय पर ठंडी गर्मी बरसात या किसी भी ख़राब मौसम में भी हम उनको टाइम समय समय पर उनकी देखभाल करते रहते हैं उन्हें समय पर पानी देना खाद देना मिट्टी कि गुड़ाई करना इसके साथ ही यदि कोई रोग लग जाते हैं तो रोग निरोधक दवाइयों का उपयोग करता हूँ इसके साथ ही मिट्टी का मिट्टी की हमेशा समय समय पर जाँच करते रहते हैं जिससे कि पौधों में कोई रोग न लग पाए और यदि अधिक धूप है तो इस प्रकार से उनको ढक देते हैं जिससे कि उन्हें आप बहुत धूप न लगे या ठंडी के टाइम छत में गमले ले जाकर रख देते हैं जिससे कि उनको समय समय पर धूप और रौशनी मिलती रहे इसके साथ ही यह इसके साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता का भी समय समय पर जाँच करते रहते हैं जिससे कि पौधों को बीमारी न हो पाए यदि कोई किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है तो तो हमें देशी इलाज़ के रूप में बड़े बुजुर्गों और तथा वैज्ञानिकों से सलाह लेकर उसका प्रयोग करते हैं जिससे कि मिट्टी की गुणवत्ता और पौधे को किसी प्रकार का नुकसान न